गैसपर खाना बनबै छियै तऽ सावधानी रहै छियै सरचेती रहै छियै गैसपर खाना बनबै छियै तऽ एगो खिड़की हमेशा खुलले रखै छियै आ जँ खिड़की खुलले रखै छियै रेगुलेटर बन्द करै छियै अगर तेज करयके रहल तेज कयलहुँ कम करयके रहल कममे रखलहुँ आ नीचाँ निच्चोके बन्द कयलहुँ ऊपरोके रेगुलेटरो बन्द कयलहुँ कतहु बाहर निकलय लगै छियै बाल बच्चाके दुआरा आगि छागि दुआरा ब्रस्ट करयके दुआरा दुनू चीज बन्द कए कऽ सावधान रहै छियै सहरचेतीमे रहलहुँ बाल बच्चाके लेल से कोनो अथि नहि हुए एक्सप्लोड नहि हुए गैस तैस कहिओ सधि गेल तऽ हमसभ चुल्हो रखने छियै चुल्होपर बना लेलहुँ जलावन रखने छियै जलावनोपर बना लेलहुँ आब ई नियम नहि छै गैसे चालू छै गैसोपर बनाबै छियै कभी खाना कभी कदाल चुल्होपर बना लेलहुँ मुदा खाना तऽ बनबै छियै बेसी यूज करै छियै गैसे मुदा गैसेपर चलै छै दिना दोषी गैस सधि गेल घरमे तऽ अपना चुल्होपर बना लेलहुँ खाना गैसकेँ बन्द कए देलहुँ धियापुताके चलते सहरचेतीसँ रखलहुँ बाल बच्चाके एगो खिड़की हमेशा खुलले रखलहुँ की तऽ गैस आवाज नहि करय तऽ इएहसभ अपना कयलहुँ सहरचेती रहलहुँ बाल बच्चाके देखभाल कयलहुँ अपन खाना ताना गैस तैसपर बनेलहुँ आ रहलहुँ